शिक्षा हम देखै छिए जे एतऽ दू रङ्गक छै एकटा सरकारी आओर एकटा प्राइवेट तऽ सरकारी शिक्षामे गरीब गुरबाके बच्चा पढ़ै छै आओर प्राइवेटमे जेना नीक लोकके बच्चा पढ़ै छै तऽ सरकारी स्कूलमे पढ़ैवला लोक रोजगारमे हमरा कतहु जाए आबैमे तकलीफ नहि हुअए एहि उद्देश्यके जानि लै छै आओर एम्हरका लोक जे छथि जे हमरा एहि शिक्षामे रोजगार भेटै तऽ मतलब लै छथि लेकिन सरकारी स्कूलमे पढ़लासँ नेतृत्वके क्षमताके बेसी विकास होइ छै आ सहरसामे तऽ हम कहब जे सरकारी स्कूलक़े बेबस्था दू रङ्गक छै पहिने जे किछु एहन जगह छै जे मुख्यालयसँ सटल छै ओहि जगहमे नीक बेबस्था छै जे भौगोलिक रूपसँ पिछड़ल जगह छै ओतऽ सरकारी बेबस्था कनी चुनौतीपूर्ण छै आ किछु कमजोर छै चुनौतीपूर्ण एहि दुआरे जे ओहि जगहपर एहन बात नहि भऽ रहलै हँ आओर जहाँ तक बात छै सरकार किछु कौशल विकास सभ करा रहल छथिन लेकिन ओहिसँ रोजगारके अवसर पैदा नहि भऽ रहलै हँ आओर ओहिसँ लोक आगाँ नहि बढ़ि रहला हँ हुनका रोजगार नहि भेट रहलनि हँ